जी मैम आप टाटा कम्पनी की हेड हैं मैम मुझे आपके यहाँ से न्यू टाटा नेकसों कार की इनफार्मेशन चाहिए थी मैम अभी आप थोड़ा फोन पे बता देती तो अच्छा रहता

जी मैम तो मेरे को ये जानना कि जैसे अपन को डिस्काउंट वगेरह मिल सकता है कि नहीं जैसा कि अभी आपने बताया की न्यू टाटा की एक्सो कार है जो की पच्चीस लाख तक के आस पास की रेंज की पड़ेगी तो अपने को उसमे से कुछ डिस्काउंट नहीं नहीं मैम मेरे को लेना हीं है जैसे मेरे को आप बता सकते हैं की आपका सोरूम कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है तो सर आप कितने बजे तक फ्री मिलेंगे आप मेरे को जी सर और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपको थोड़ा बहुत कुछ फीचर्स वगैरह बता देते अभी चलने में चलने में रेसिंग वगैरह जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर मैं कल आऊँगी ठीक है मैम ठीक ठीक है